हम बनगाँवसँ बजैत छी अहाँ बाबा स्वीटसँ बजय छियै अच्छा तऽ हमसभ गाँव आयल छी बाहरसँ हमरा घरमे कनी दिक्कत यऽ बर्तन सभके आ किछु मेहमानसभ आबयवला छथिन तऽ कनी अगर डिस्पोजलवला बर्तन सभकें व्यवस्था होय तऽ किछु भेज देब जेना कटोरा प्लेट चम्मच गिलास इएहसभ आ आर किछु होय व्यवस्था त ओहो ठीके रहतय ओना हमरा अखन ओतय ध्यानमे नहि यऽ किआतऽ अखन हमसभ घर एलय छी आ पूरा अस्त व्यस्त छै अखन तऽ कनी दिक्कत छै जे भी व्यवस्था अहाँ भै सकैत छै से कनी अहाँ हमरा मदद करू